फेवरेट कताब मेरी जेह्की है तां ओह् ऐ द'ऐलकैमिस्ट ऐ ओह् मेरी पैह्ली कताब ही जेह्की में पढ़ी ही मतलब कि अ'ऊं जिसलै मिकी इ'यां रीडिंग करना काफी पसंद ऐ तां में उ'ऐ शुरू कीती सारें शा पैह्लें ते ते ओह् मेरी कताब जेह्की ऐ फेवरेट ऐ ते दुई मूवी अगर मूवी आक्खो तां मूवी जेह्की तारे जमीन पर मूवी ऐ ओह् मिकी काफी पसंद ऐ टीचरें ते स्टूडेंट दे रिलेशनशिप उप्पर रिलेशनशिप उप्पर काफी बेस्ड ऐ ते कन्नै एह् बी है कि कि'यां इक स्टूडेंट उप्पर प्रैशर पाइयै जेह्का मतलब स्टूडेंट उप्पर प्रैशर पांदे जिसलै पेरेंट्स मतलब कि ओह् पढ़ाई च अगर अच्छा निं होऐ ते फ्ही उसदे उप्पर प्रैशर पा दे टीचर जेह्का ऐ ओह् हैल्प करदा बच्चे कि अपना पैशन तुप्पने आस्तै ते पैशन गी सुपोर्ट करदा ते ओह् मूवी दा जेह्ड़ा क्रक्स हा काफी मिकी अच्छा लग्गेआ ते ओह् मूवी मेरी काफी फेवरेट ऐ अजें मेरे दिल दे बहुत करीब ऐ ते टीवी शो जेह्का है तां ओ काफी पैह्लें औंदा हा ते हुन नेईं औंदा ओह् टीवी शो हा महाभारत स्टार प्लस उप्पर औंदा हा ओ दो ज्हार आई थिंक दो ज्हार कोई तेरां चौदां च औंदा हा ओ तेरां जां चौदां बिच ते तदूं में दिक्खेआ हा तां ओ महाभारत मिकी काफी पसंद हा ओ टीवी शो मतलब कि काफी सिक्खने आह्ली चीजां सुनने च थ्होंदियां हियां उसदे चा ते कन्नै जेह्के जाइयै असें अपने मां मां बब्ब शा जेह्कियां क्हानियां सुनेदियां कृश्ण जी दे बारे च पांडवे दे बारे च कौरवें दे बारे च ते भीश्म पितामाह् जी दे बारे च ओह् सारियां उसदे च दिक्खने गी लभदियां ते ओह् काफी अच्छा मेरा फेवरेट शो अज्ज धोड़ी मतलब की अज्ज धोड़ी उस्सी कोई बीट निं करी सकेआ ऐ ते एह् चीज ऐ मतलब एह् मेरे मनपसंद ऐ